اری کیسری ٹو بکس اويلبل ہے نہيں يہ تو ميرا فسٹ ٹائم ہے كب تک آ جائيں گی بک اچھا تين چار دن كے بعد اچھا يہ سنڈے بھى وركنگ رہتا كيا كيوںكہ سنڈے كے دن مجھے ٹائم ملتا تو اگر آپ

اس كے كچھ چارجیز لگیں گے كيا بکس لينے كے یا اری کیسری ٹو اگر ميں رينٹ پہ ليا تو كيا چارجیز رہتے اس كے

ايٹ ہنڈريڈ روپیز مبرشپ كے ليے اچھا تو يہ ممبرشپ كتنے ون منتھ تھرى منتھ سكس منتھ ون ايئر كتنے ڈيز كى ہے تو اماؤنٹ كيسا پے كرنا رہتا كيش پے كرنا ہے يا فون پے گوگل پے كرنا

ايک مہينے كا اچھا اور ٹائمنگ كيا رہيں گى اس كى اچھا اور ٹھيک ہے